खामानिनि अनगायै आं ओरैनो जिरायनानै थानो मोजां मोनो आरो मबाइल नायनानै गोसोखौ गोजोन होनो मबाइलआव गोबां भिडिय'फोर नायो आरो गोबां फिल्मफोर नायनानै आं गोसोखौ गोजोन होयो आरो बेफोरबायदिनो गोबां दखानफोराव थांनानै लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनानै मेथाइफोर जाहैयो आरो गोबां बेफोरबायदिनो जों खेलाफोर गेलेयो आरो लामाफोराव गोबां मोजां मोजां सिनारिफोर नुयोब्ला जों फट' लायो सेल्फि लायो आरो बेबायदिनो जों मोजां मोजां ड्रेस गाननानै थायो ओरैनो थानाय समाव आं उन्दुनानै गोबां मोजां मोजां बिजाबफोर फरायो सल'फोर सल'माफोर गोबां बिजाबफोर फरायनो मोजां मोनो बेफोरखौ आं मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव आं बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं हायो आरो गोथां मैगंफोर जायो आरो गोबां फिथाइ सामथायफोर जानो मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव आं गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायफोर जानायजों लोगोसे देहाखौ मोजां खालामो आरो गोबां खन्थायफोर लिरो ओरैनो थानाय समाव बिजाबफोरखौ मोजाङै फरायनानै गोसोआव दोनो आरो गोबां खन्थायफोरखौ लिरो